हलो गैस सिलिण्डर एजेंसी मूंखे पंहिंजे लाइ गैस सिलिण्डर बुक कराइणो आहे मुंहिंजो नालो नीता बचवानी आहे हा मुंहिंजी कंज़्युमर आई डी हिकु ॿ अठ नव आहे मूंखे गैस घणनि ॾींहंनि में मिली वेंदो ठीकु आहे मूंखे मुंहिंजी एड्रेस लिखो तव्हां ए फोर नेहरु नगर साईं बाबा मंदर जे पासे में अजय नगर अजमेर हा अॼु तारीख़ु जेका आहे ठीकु आहे मूंखे ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि कीअं बि करे गैस खपे छाकाणि त मां नओं किचन ठहिरायो आहे त उते मूंखे पंहिंजो गैस लॻाराइणो आहे ॿाहिरां हो मोड्यूलर किचन लॻाइण वारा ईंदा त ओॾीमहिल मूंखे गैस जी ज़रूरत पवंदी ऐं मां चाहींदसि त हे मूंखे वक़्ति ते मिली वञे गैस जी सर मूंखे बिल्कुलु गैस जल्दी ई मिलणु खपे हा तव्हां मुंहिंजी प्रोसेसिंग शुरु कयो ऐं मूंखे गैस सिलिण्डर वक़्ति सां घर पहुचायो ठीकु आहे सर